जय झूले असांजे महाराष्ट्रा में हर तरह जी पैदाइश थींदो आहे ऐं हर हिते चांवर भाॼियूं सभु कुझु हिते उब उगजंदो आहे ऐं असांजे हिते समुंड जे किनारे ते मछियूं मछी बि जाम सुठी तरह तरह जी मछी क़िस्म क़िस्म जी पाप्लेट लावस भागंरा झींगा सभु अचनि था हिते सभु माण्हू खाई करे चांवर कंहिं बंगाली आहिनि उहो चांवर मछी खाईंदा आहिनि ऐं असांजे हिते फ्रूट जी बि ॾाढी पैदावार सुठी आहे ऐं असांजे हिते फ्रूट में अंब थींदो आहे अंब त हिकदमि फेमस शइ आहे जेको हर कोई अंब खाईंदो आहे अंब जो आमरस ठाही करे पीअंदो आहे अंब जी बर्फी ठाहे खाईंदा आहिनि माण्हू ऐं हितां जो गन्नो गन्नो बि जाम फेमस आहे उन गन्ने में असांखे असां उन खे खंड ठाहींदा आहियूं ऐं सॼे एक्सपोर्ट कंदा आहियूं असां हितां अंब बि एक्सपोर्ट कंदा आहियूं महाराष्ट्रा मां ॿाहिरि देश में ऐं हिते घणो करे हर फ़सुलु ॾाढी सुठी थींदी आहे ऐं हिते कप्पा जी बि फ़सुलु ॾाढी सुठी थींदी आहे कॉटन जी मीलियूं आहिनि हिते महाराष्ट्रा में ऐं इहे मिलूं ॾाढी सुठियूं सुठियूं आहिनि ऐं हिते सभु कॉटन जो ई कपिड़ो ठहंदो आहे ऐं असांजे हिते जेके जेके फ़सुलु आहिनि कमंद ऐं ॿियों चांवर हर क़िस्म जा चांवर ॻाढ़ा चांवर बि ईंदा आहिनि अछा चांवर ऐं सभु कुझु उहे खाई करे ऐं ॾाढा सुठा चांवर थींदा आहिनि उहे ऐं असांजे बं असांजे महाराष्ट्रा में त इहे शयूं जाम माण्हुनि खे पसंदि ईंदियूं आहिनि वधीक में वधीक त फल फ्रूट में अंब अंबनि जो असां मुर्बो ठाहींदा आहियूं ऐं असां कच्चा बि अंब खाईंदा आहियूं असां ॿियनि खे खाराईंदा बि आहियूं ऐं हिते अंब जी फ़सुलु ॾाढी सुठी हापुस अंब रत्नागिरी मां हिकदमि फ़सुलु सुठी थींदी आहे ऐं ॿियों असांजे हिते गन्ने जो बि सभु कुझु सुठो थींदो आहे गन्नो असां उन जो जूस ठाहे करे पीअंदा आहियूं ऐं उन में चांवरनि में असां गन्नो चांवरनि जूस गन्ने जो जूस ठाहे करे चांवरनि में चांवर में विझी करे खाईंदा आहियूं